हलो हिकु ॾींहं मूंखे मुंहिंजे घर में महिमान अचण वारा हुया त मूं सोचियो त चादरूं नयूं विछारिन घुरिजनि मां चादरूं वठणु वयसि त मूंखे हिकु प्रिंट ॾाढी वणे मां ॿ टे चादरूं वठी आयमि सभिनी रूमनि में चादरूं विछाइयूं पंहिंजा महिमान आया त उन्हनि खे बि ॾाढियूं वणियूं उन्हनि जी प्रिंट हेॾी अट्रेक्टिव हुई जो हुननि खे हुननि खे लॻो त असां बि इहा हितां वठी वञू पोइ चादरु चादर में घुंझ बि न पवंदो हुयो ऐं सुठे नमूने सां सेट पई हूंदी हुई पोइ मां चादरूं हुननि खे वठी ॾिनियूं ऐं मुंहिंजूं चादरूं अञा ताईं चमकंदियूं रहंदियूं आहिनि केतिरा दफ़ा बि धोआं पर चादर जो कलर न वेंदो आहे इन करे मूंखे हमेशह उन ई दुकान ते वञी चादरूं सिलेक्ट करिणी पवंदियूं आहिनि